पंज नंबम्बर दो ज्हाक एक छे नंबम्बर दो ज्हार बीह् नौ फरबरी उन्नी सौ नड़िनवे चार दसंबर दौ ज्हार पंज इक जुलाई दौ ज्हार सतारां